اردو میری بہت پسندیدہ بولی ہے کیونکہ اس میں بہت ہی تہذیب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بولا جاتا ہے جیسے کچھ جملے ہیں اس میں جیسے بیٹھنے کو بولتا ہے بولا جاتا ہے تشریف رکھیے تھینک یو کو بولا جاتا ہے شکریہ اور ایک دوسرے کو دعائیں دینا تو اس میں ہر بات بہت ہی تہذیب کے ساتھ اور بہت ہی خلوص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو سامنے والا ہم سے محو ہماری بات پرمحبت کرنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے مجھے اردو بہت پسند ہے ہاں مجھے اپنے اردو بولنے پر فخر ہے